آداب خوش آمدید کیا آپ کو کسی خاص موضوع یا مصنف پر کتابیں درکار ہیں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں بہت خوب فیض صاحب اردو کے نہایت اہم اور انقلابی شاعر ہیں آپ کو ان کی شاعری کے مجموعے درکار ہیں یا ان کی شخصیت اور فکر پر تنقیدی کتابوں کی ضرورت ہے ایسا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ تین کتابیں مفید ہوں گی پہلا نسخہ ہائے وفا فیض کی شاعری کا مجموعہ دوسرا فیض شخصیت اور پر مصنف سنی حنفی اور تیسری کتاب شمس الرحمٰن فاروقی کی فیض ایک مطالعہ ہے جی یہ تینوں کتابیں ہمارے لائبریری میں موجود ہیں خوشی ہوئی مدد کر کے اگر آپ کو دیگر شعراء جیسے میر غالب اقبال اور کچھ کتابیں چاہٮٔیں ہوں تو ضرور بتائیں